हम एतौका नहि छी हम बाहरसँ आयल छी सहरसा जब हम एतऽ आयल तऽ हम घरमे सभकेँ देखलहुँ मैथिली बाजैत घरमे हमर दीदी अइ जीजाजी अइ सभ मैथिली बाजैए हमहुँ धीरे धीरे सिखलहुँ हमरा नीक लागैए मैथिली ई कारण हम मैथिलीमे भी पढ़ाइके कारण सोचलहुँ ऑनर्स भी कऽ रहल छी मैथिलीमे आओर धीरे धीरे हमर मैथिली भी आब ठोस भेल जा रहल अइ आओर हम मैथिलीमे बात भी करै छी लिखै भी छी किछु किछु पढ़ै भी छी आब मैथिली हमरा समझैमे पहिने थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी भए छलै आब धीरे धीरे समझै भी छी आओर हमरा कोइ दिक्कत भी नहि भऽ रहल अइ आओर हम कोशिश करब अच्छासँ नीकसँ सिखैके बाजैके भी कोशिश करब कियाकि एखन हमरा ओतेक नीकसँ नहि आबैए बाजैलए आ नहि लिखैलए कोशिश कऽ रहल छी जल्दी हमहूँ मैथिली अच्छासँ बाजै लिखै पढ़ै सभ हम सीख लेब